हँ हँ अहाँके बाजै छिए औ अच्छा वाह बड़ी दिनके बाद फोन कएलहुँ औ कि बात औ हँ हँ हे औ कि कहब गाछमे तऽ भेलै हँ आम एहिबेरा तऽ सोचै छिए तहन तऽ की करबै कोन आम लेबै औ हमरालग तऽ सब आम अइ जे होइ छै बम्बइ मालदह गुलाबखास जरदालू कृष्णभोग दसहरी जे ली

हे औ ओकरा हम नहि कहि सकै छी तऽ ओ हम नहि कहि सकै छी हेलो हेऔ तऽ हँ हँ हँ हँ सुपरिआ तऽ छै एखन दूटा गाछमे हमरा किशनभोग हँ औ कृष्णभोग तऽ छै ओकरा हँ हँ ओकरा कहे छै कृषणभोग कहे छै हँ हँ कच्चोमे मिठ लागै छै हेऔ ओ लम्बासनक जे होइ छै हँ औ हँ औ हँ ओ तऽ दू टा गाछमे तीन टा गाछमे छै ओ छै से जरदालू छै अहाँ लेबै कोन आम एखन तऽ हमरा लग दू चारि क्विन्टल भऽ जाएत जतेक लऽ सकी कोन चीजमे शादी तादी किछु छी कि हेऔ किछु फंक्शन तंक्शन छिए कि अच्छा नहि तऽ ठीके छै तऽ अहाँ एहन करू तऽ अहाँ एकबेरा हमरालग आबि जाएब शाममे शाममे या ओहिसँ पहिने तीन चारि बजे करीब आबिके एकबेरा हमर पहिने देख लेब जी तऽ कहलौँ एकबेरा हमर देखके अहाँके अपन मनपसन्द भऽ जैत जे हम बम्बइ लेबै कि जरदालू लेबै कि मालदह लेबै कि गुलाबखास लेबे अहाँ जे अपन पसन्द अपन हैत अपन हमरा कहब हम अपन रेट लगा देब तऽ तऽ कतेक कतेक लेबै कतेक अच्छा ठीक अइ ठीक अइ आबू शाममे ठीक अइ ठीक अइ